हेलो हाँ मैम बोलिए हाँ जी हाँ हाँ हाँ स्टेसनरी शॉप से बोल रही हूँ बोलिए अच्छा मैम हाँ मैम बता दीजिए अपना नाम और कौन सी चाहिए आपको वो भी बता दीजिए जी मैम हाँ हाँ हाँ चौबीस तारिख़ है मैम मैम मैं मैम आप देखिए मैं आपको अच्छी बुक सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मार्केट में वो अवैलेबल है और इस समय बच्चे उसको ज़्यादा ही ले रहे हैं देखिए करेंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी की बुक एस्पीडी पब्लिकेसन की एक बुक आती है आप उसको प्रेफर करिए और वो उसमें मैम आपको टॉपिक वाइज़ सारी चीज़े मिल जाएंगी और और उसमें आपको टॉपिक वाइज़ जैसे हर मंथ का जैसे कि एक जनवरी से ले कर के एक ऐट अक्टूबर तक का एक सीरीज़ है मैम और एक नौ एक नवंबर से और लास्ट दिसंबर तक का है तो मैम वो आपको मेबी एक एक सो पचास रेट तक वो आ जाएगा और और और मैम और रिजनिंग के लिए तो देखिए इस समय एस एस सी जी डी का है तो लुसेंट की बच्चे जो लेकिन एक आर के झा की बुक आती हैं वो भी काफ़ी बेश्ट बुक है अगर आप उसको पेपर करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए अगर लुसेंट और आर के झा दोनों अवैलेबल है मैम मैम देखिए लुसेंट में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों अवैलेबल है मैम आप उसक उसको आपको टॉपिक वाइज़ उसमें आपको क्वेशन भी दिए रहते है वर्कसीट आप उसको समझ कर के वर्कसीट पर आप क्वेशन भी सॉल्व कर सकती हैं और आर के झा भी बुक बहुत बेस्ट है और जहाँ तक है तो आप लुसेंट ही प्रेफर करए नहीं एक एस एस सी की रिजनिंग बुक आती है आप उसे भी ले सकती है जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेशन भी रहते हैं काफ़ी प्रीवियस ईयर जो रहते हैं एक दो साल के वो उसमें रहते हैं हाँ हाँ येस मैम मैम पूरे हिन्दी के लिए वही एस एस सी की हिन्दी आती है मैम और एक एस एस सी जी डी की भी हिन्दी आती है तो मैं तो ज़्यादातर आप देखिए दोनों बेस्ट एक लुसेंट की हिन्दी आती है तो ज़्यादातर बच्चे लुसेंट की बुक लेते हैं लुसेंट की हिन्दी लुसेंट की और रिज़निंग और लुसेंट की इंग्लिश ये तीनों बेस्ट बुक हैं मैम और लुसेंट की जी के भी आप ज़्यादातर देखिए लुसेंट से ही क्वेशन बच्चे पढ़ते हैं उसको ज़्यादातर अब लुसेंट की हिन्दी भी बेस्ट है मैम आप उसे भी प्रेफर कर सकती हैं मैम मैम मैम आप हमारे शोप पर आइए विजिट करिए आप बुक्स को देखिए मैम और जो भी हम मतलब हमारे अकॉर्डिंग अगर डिकॉउन्ट हो सकता है तो वो ज़रूर करा जाएगा येस मैम अगर आप सारी बुक अगर एक साथ लेती हैं जैसे हिन्दी हिन्दी रिज़निंग जी के और मतलब और मैथ की बुक तो मैम आपको डिस्काउंट मिलेगा और नोट्स वग़ैरह भी चाहिए मैम मैम वो ज़्यादातर तो देखिए स्पाइरल नोट्स ज़्यादा आज कल चल रही हैं और स्पाइरल बेस्ट बुक है आपको उसमे हैंडराइटिंग भी बेस्ट हो जाएगी आपको लिखने के तरीक़े मालूम हो जाएंगे तो आप स्पैरल ले लीजिए जी मैम ठीक है मैम थैंक